हैलो हा हा हा हा हा हा हा

हा हा हा सही ॿुधो अथव ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा छोकिरियुनि जूं जी छोकिरियुनि जी ठीकु आहे ठीकु आहे ठीकु ठीकु आहे त पछ बि छोकिरियूं घणी आहिनि पहिरीं ॿुधायो छोकिरियूं घणियूं आहिनि अच्छा साढा टे सौ छोकिरा आहिनि ठीकु आहे हा हा ठीकु आहे मां टई कोटेशन मां तव्हांखे ॾियारे ॾींदुसि ना कहिड़ी दिक़त नाहे टई कोटेशन मां तव्हां खे अलॻि अलॻि दर्जे खां अलॻि अलॻि मार्किट मां वठाए ॾींदुसि तव्हां खे तक़लीफ करण जी ज़रूरत काने तव्हां खे जीअं चवंदो हा हा हा मां घणो रेट कोन वठंदो आहियां मूंखे ख़बर आहे हरिश्चंद्र स्कूल ॾाढो डिसेंट स्कूल आहे ॿार ॾाढा सुठा स्टाफ सुठो इकोनॉमी रेट मां रखंदोसांव तव्हां मार्किट भली पुछिजो मां छोकिरियुनि जी ड्रेस जा मैक्सीमम टे सौ वठंदुमि ऐं छोकिरनि जो ड्रेस जो साढा टे सौ वठंदुसि तव्हां भली मार्किट मार्किट ॾिसो पुछिजो ॾाढो रिज़नेबल रेट आहे टाइम घटि में घटि ॿ महिना त लॻंदा छोजो शइ बि खपे उहो खपे भई ॿ महिना त लॻंदा छोजो कारीगर बि सुठा रखणा पवंदा आहिनि कारीगर बि सुठा रखणा पवंदा ऐं जा पोइ ईअं ईअं कंदासीं न तव्हां जे इन लॉट मां कुझु कुझु ॾींदा ईंदासीं मां कमु चालू कराईंदुसि तव्हां पसंदि कजो अचो डिस्कस करे पसंदि करे तव्हांखे मां ॿुधाईंदुसि पोइ कॾहिं तव्हां खे टीह ड्रेसूं कॾहिं चालीह कॾहिं पंजाहु हीअं करे कंप्लीट करे छॾींदुसि मां मां जल्दी कोशिशि कंदुसि तव्हां निश्चिंत रहो महिनो इन में ई लॻी वेंदो ॿियों कमु बंदि करे छॾींदुसि छाहे स्कूल जो पोइ ईंदा आहिनि कंदो आहियां उन जा बंदि करे छॾींदुसि हा तव्हां भली आराम सां कोटेशन अचो वठी वञिजो कोटेशन तव्हां खे मां टई कोटेशन ॾींदुसि या मुंहिंजो कोटेशन खणी वञिजो हा मां तव्हां खे जल्द सां जल्द कोशिशि कंदुसि मूंखे ॿ महिना त थोरो महिरबानी करे ॾींदा न त थोरो सही थी वेंदो न ऐं थोरो थोरो हा थोरो मां वधीक कोन चवंदुसि मूंखे भई थोरो एडवांस ॾियारींदा मां ग़रीब माण्हू आहियां थोरो बाज़ार मां सामान हा हा इहो इहो तव्हां मुंहिंजी ज़रूरत पूरी कंदा मां तव्हां जे हर हिकु ख़ुशि करे रखंदुसि ठीकु आहे ठीकु आहे ओके सर थैंक्यू थैंक्यू वैरी मछ थैंक्यू